जि'यां के टैलेंट दी गल्ल कीती जाए स्पेशल टैलेंट दी गल्ल कीती जा ते में आखङ के में जेह्ड़ी ऐं इक डोगरी कलाकार कलाकार बनने दी जेह्ड़ी ऐं राह् च ऐं ते में नुक्कड़ नाटक जेह्ड़े निक्के निक्के नुक्कड़ नाटक जेह्ड़े हैन डिस्ट्रिक लैवल उप्पर जेह्ड़े हैन ओह् जेह्ड़े हैन डिरैक्ट करनी आं ओह्दी क्हानी लिखनी आं ओह् अपने अम्म जेह्ड़ी इक नुक्कड़ नाटक दी इक टीम बनाई गेदी ऐ कालेज दी उ'नें ई सखान्नी ऐं ते अग्गे अस प्रदर्शन दिन्ने आं अपनी स्किट दा जेह्ड़े नुक्कड़ नाटक दा स्किट दा प्ले दा जेह्ड़ा ऐ ते ओह् दर्शाने आं ते में आक्खी सकनी आं कि ऐक्टिंग जेह्ड़ा ऐ मेरा इक स्किल्ल ऐ खासकरी कि डोगरी ऐक्टिंग दा की कि में डोगरी गी जेह्ड़ी ऐ अपने ऐक्ट च इस्तेमाल करनी आं ते कन्नै गै में पेंटिंग करनी आं मी ड्राईंग दा जेह्ड़ा ऐ बचपन कोला गै बड़ा जैदा शौक हा ते में पेंट पेंटिंग करनी आं कैनवस पेंटिंग बनान्नी आं ते कन्नै गै अपने ड्राईंग दा बचपन कोला गै शौक हा ते कन्नै गै स्कैचिंग करनी आं जेह्ड़ी ऐ पेंसिल शेडिंग कन्नै जेह्ड़ी ऐ स्कैचिंग करनी आं पोटरेट बनान्नी आं ते कन्नै गै लोकें कमीशन वर्क बी करनी आं लोक जेह्ड़े न अपनी मनपसंद दी चीजां जेह्ड़ियां हैन अपनी डिमांड उप्पर जेह्ड़ियां न मेरे शा बनवांदे ने ते अस उ'नें दिन्ने आं एह्दे करियै जेह्ड़ा मेरा एह् जेह्ड़ा एह् टैलेंट में आक्खी सकनी आं स्पैशल टैलेंट जेह्ड़ा पेंटिंग करने दा ड्राईंग करने दा एह् जेह्ड़ा एह् एह्दे च जेह्ड़े हैन इंप्रूवमैंट आंदे न एह् अग्गे अग्गे बधदा ऐ एह्दी डैवलेपमैंट होंदी ऐ ते कन्नै गै जेह्ड़े स्किट दे प्रोग्राम अस करने आं ओह्दे करियै जेह्ड़ी एह् साढ़ी प्रैक्टिस होनी ऐ साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् जैदा स्ट्रांग बनदी ऐ ते अग्गें अग्गें अस बधदे जन्ने आं ते इस करियै एह् एह्दे कन्नै गै मिगी लिखने दा बहुत शौक ऐ